हाँ हेलो नमस्ते भैया हाँ और बताइए यह बोल रहे थे ना कि हमको कम्प्यूटर चाहिए था पचास हज़ार के पचास हज़ार तक हाँ लैपटॉप

किसका किस कम्पनी का अच्छा मिल जाएगा लेनोवो है आसूस है एम आई है लावा है इन्टेल है मतलब कि आपके हिसाब से मतलब देखिए आप तो वह मतलब आप वह हैं हम तो कस्टमर हैं हम तो खरीदने वाले हैं देखिए आप तो जानते हो कि हमको कि हमको तो लैपटॉप के बारे में कि लैपटॉप कौन सा लैपटॉप किस कम्पनी का लैपटॉप अच्छा होगा आप ही बता दीजिए कि लावा अच्छा होगा लेनोवो अच्छा होगा आसूस होगा या इन्टेल होगा किस कम्पनी का मतलब अच्छा रहेगा पचास हज़ार में

हाँ डेल है हाँ

एप्पल का एप्पल का सामान लीजिए सही रहेगा वैसे

हाँ तो मान लीजिए किस कम्पनी का अच्छा रहेगा यह तो बताएँगे तभी ना होगा यह बताइए आप भी

डेल तो कितना रैम देगा कितना प्रोसेसर रहेगा बारह जी बी बारह दो सौ छप्पन है कि बारह पाँच सौ बारह है और एस्टोरेज कितना मिलेगा पाँच सौ बारह या एक हज़ार अट्ठाइस या एक हज़ार चौबीस पाँच सौ बारह अगर मान लीजिए उसमें अगर रैम या एस्टोरेज बढ़ाना चाहेंगे तो उसका उसका कितना रेट बढ़ जाएगा मान लीजिए रैम जो है रैम रहने दीजिए एस्टोरेज हमको एक हज़ार चौबीस करना है तो कितना रेट लग जाएगा पचपन है तो भैया इसको कुछ कम कर दीजिए पैँतालिस चालीस तैंतालिस हिसाब से बताइए देखिए थोड़ा अगर डिस्काउन्ट मान लीजिए सेल है थोड़ा डिस्काउन्ट हो जाएगा तो और सहिए रहेगा ना हमारे लिए और आपके लिए भी तो सही रहेगा

तो हम तो बोले थे ना कि मेरे को पचासे हज़ार के अन्दर में चाहिए था ना पचास हज़ार तक तो आप मत ले जाइए कम करिए अड़तालिस करिए पैँतालिस करिए तो मान लीजिए एस्टोरेज बढ़ेगा तो हमारा कितना बढ़ेगा उतना आप कॉन्सेशन नहीं कर सकते हैं क्या अरे सर इतनी इतनी मस्त दुक़ान है आपकी आप कॉन्सेशन नहीं करेंगे तो बताइए कि अगर आपको कष्ट नहीं होगा ठीक है नमस्ते ठीक है नमस्ते